अ मा मावनानै दं नोंथाङा ए एख' मावथ'थाराखै आथिखालाव दासान्दि गैयालै आंहाबो आंहाबो बै बिजनेसआनो एसे डाउन जाना दंथ'वो बाजारावथ' गिदिंबायानो दङ ओइ मालफोरखौनो मोननो थाङा माथो नै दाथ' मायनि सिजोन आमफ्राय नों मायफोर फान्नाय दं नामा नोंथांनाव औ अबेसे माथो पुष मासाव बाख्रि दांनो मोनाबो होनलायलाङोना दुमनिथिथ' बेनो बे दा सानदि आट छ'आनो सोलिदों आट छ' बैदिनो जोंनि ओरैहाय जोंनि सिमलायावबो बेनो एके दाम बरपेटा रड बिनिफ्राय आरो ओजों बासबारि सालबारि बाजार गोनांलाय बे बिजनेसनि माबा नालाय बाजाराव थांथिनायानो माथो माय सिजोन थाङोब्ला गयनि खालामसैलाय बेफोर बायदि दा मायनिया दंबावो नालाय मायाथ' दा जों गुदामाव हैबाय दङ जुदि नोंथांनाव दङब्ला फानोब्ला ओरैनो खोय खोयमनसो जागोनबादि अबसे दामा मागो बायोब्ला एसे बारायनोबो हागौ बारायनोबो हागौ डाउनबो जानो हागौै बे दासान्दि मानि एफसिआइआ हमबाय दं ना दाख्लैबो गारि माखासे हमजादों बेनिखायनो दामा डाउन जादों दा ओंखायनो मानि दामनि सायाव एख' गेरेन्थि होनो हाया आरो दा गय बागान गय बागानालाय फानबाय दा थेवबो गयफ्रा बिबार आरो गोरलैफ्रावनो लाखा जायो र' लाना दोनजाखायो थांनाय बोसोरावलाय बेसेथो बेसेयावथो फाना नोंथाङालाय बाजारफोराव नोबो जुदि फान्नाय जायाखैब्ला आङो गोबोनखि समनिया थांनानै नायजागोन नामा बागानखौ समनिया थांनि नोंथांनिसिम